हा मां हिक दफ़ो मोर जी पेंटिंग मूंखे हेडी पसंदि आई मां हुन मोर पंहिंजे चादर ते ड्रॉ कयो उहो ड्रॉ करण वक़्तु मूंखे जाम तकलीफ़ आई मतिलबु हुनजा कलर जेके हुआ न हिकदमि जेके ड्राइंग हुआ जेके पेन्ट ठहियल हुई उन जहिड़ा सेम कलर मुंहिंजा न पिया बीहनि ऐं शेड बि साॻियो न थो बीहे हुनमें इहो कलर मेच करण में ऐं कलर मिक्स करण में मूंखे जाम तकलीफ़ थी